وعلیکم السّلام ورحمتہ اللہ و برکاتہ خیریت سے ہیں جی کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کا جی اچھا اچھا اچھا

ہاں جی جی میں رمضان بول رہا ہوں پورنیہ ٹریول ایجنسی

جی تو کتنا دن گھومنا ہے یہاں پہ اچھا اچھا پورے پچاس ہزار روپے لگ جائیں گے ہو جائے گا کچھ کم ہو جائے گا یہاں پہ ہے پورنیہ ہے اس کے بعد کٹیہار ہے ارریہ ہے کشن گنج ہے

ہاں آپ آپ کو تین دن میں پورے سیمانچل ایریا گھما دیں گے جی جی ریٹ بتائیں جیسے جلال گڑھ ہے جلال گڑھ میں بہت ہی پرانا اور مغل بادشاہ کے زمانے کا قلعہ ہے بہت ہی شاندار اور خوبصورت اور وہاں پہ بہت بھیڑ ہوتی ہے اور بہت دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے قلعہ آتے ہیں ایک سے ایک شاندار پرندے اور بہت ساری چیز وہاں پہ ہوتی ہے اور ایک کوسی ندی ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بڑا ندی ہے اور وہاں پہ تیراکی لوگ کرتے ہیں اور میں تیسرے دن آپ کو گھماؤں گا کشن گنج جی کشن گنج میں چائے وہاں کی بہت مشہور ہیں جی وہاں کی چائے آپ کو پلائیں گے ہاں اسی میں آ جائیں گے لیکن کچھ سائڈ سے بھی دینا پڑے گا جیسے کہ کھانا کا جو ہے الگ سے دینا ہوتا ہے کچھ کم کر کے وہی آپ کا اور پانچ لوگ میں آپ کا ہو جائے گا اسی ہزار روپے جی جی جی جی ہاں بھائی یہ بہت مشہور کمپنی ہے اور بہت ہی بہترین ہے اس میں کوئی خیانت نہیں کی جاتی ہے اور ایمانداری کے ساتھ ہاں کچھ کم ہو جائے گا کچھ تھوڑا بہت کم ہو جائے گا ہاں ضرور گھمائیں گے ہاں گھما دیں گے اچھا ٹھیک ٹھیک وعلیکم السّلام